हलो छा तव्हां हैव मोर होटल मां था ॻाल्हायो हा मां दीपक थो ॻाल्हायां तव्हांखे मां टे थालियूं ऑडर कयूं अॼु हुनमें हिक पंजाबी थाली हुई हिक स गुजराती ऐं हिक सूपर डिलक्स हुई हिनमें मूंखे पंजाबी थाली जो टेस्ट तव्हांजो बेस्ट लॻो बाक़ी गुजराती थालीअ में टेस्ट थोरो घटि वधि हुयो बाक़ी सूपर डिलक्स बि तव्हांजी सई हुई डि डिश उहा बि बढ़िया हुई हिनमें पंजाबी थालीअ में ॿ टे आईटमूं ॾाढी सुठी हुयूं हुनमें मूंखे टेस्ट तव्हांजो वणियो हुनमें हिकु सुझाव आहे तव्हां चांवरनि जी जॻह ते हिकिड़ो ख़ाली पुलाओ घुराए छॾियोसि बाक़ी गुजराती थाली में हिकु ॿ भाॼी में जीअं लुणु घटि हुयो तव्हां स्वीट चयो जेका उआ स्वीट बि न निकिती बाक़ी त ॿियो सुपर डिलक्स थाली बि तव्हांजी सई हुई सुपर डिलक्स थाली में हिकु ॿ आईटमूं घटि आयूं तव्हांजीयूं बाक़ी ॿियो सभु टेस्ट हुनजो बि सुठो ई हुयो बाक़ी कुझु गुजराती थालीअ में टेस्ट थोरो टेस्ट घटि वधि हुयो बाक़ी ईअ पंजाबी थाली तव्हांजी बेस्ट में बेस्ट आहे हुआ सुठी आहे हुनमें तव्हां हिकु ॿ आईटम बि थोरो वधाए करे ॾेयो त अञा थोरो वधीक हुनमें सुठो लॻंदो ॿ आईटमूं थोरियूं वधाए छॾो जीअं तव्हांजो अठ आहिनि त हुनजी जॻह ते ॾह आईटमूं करे छॾियो हिकु भाॼी वधाए छॾियो हिकु स्वीट्स काई सुठी सीरो वीरो कुझु तव्हां विझी छॾियो त बढ़िया लॻंदो बाक़ी त हाणे सभु सई आहे सुपर डिलक्स थाली बि तव्हांजी टेस्ट में सई लॻी मूंखे बाक़ी इअ गुजराती थाली में थोरो टेस्ट घटि वधि अथव तव्हांजो